جی ہاں بالکل ضروری ہے کیوں کہ اُردو زبان میں جو مٹھاس ہے جو ادب ہے جو تہذیب ہے جو شاعرانہ مزاج ہے یہ بہت ہی پیارا ہے اور اُردو زبان میں اُردو لینگویج میں ایک تہذیب سکھائی جاتی ہے جس میں اخراجات مخراجات بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کہ سامنے والے سے کیسے بات کرنی ہے اُس کے جو مخرج ہوتے ہیں بولنے کے شا ثا قاف میں بہت زیادہ فرق رہتا ہے انگلش کے مقابلے میں جیسے اگر میں اُردو میں کسی کو آپ کہوں تو انگلش میں اُسے یو ہی کہا جائے گا جس کی میننگ تم نکلتی ہے اینڈ جب آپ اپنے کسی سینئر سے بات کرتے ہیں اپنے کسی بڑے عہدے سے بات کرتے ہیں تو اُس میں یو کی میینگ تو ہی نکلتی ہے نہ کہ آپ کی اِس لیے اُردو لینگویج میں ایسا نہیں ہوتا ہے اُردو میں جی جناب آپ یہی الفاظ یوز کیے جاتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں اور بچوں کو سکھانا اِس لیے ضروری ہے کیوں کہ بچوں کو ہی بچپن سے ہی اچھی تعلیم اچھی تربیت دی جاتی ہے جس میں ہندی انگلش اُردو عربی سبھی لینگویجز آتی ہیں فارسی وغیرہ سنسکرت وغیرہ لیکن ہندی میں آپ کا صرف سا ہے شا ہے تو وہ بولنے والا مطلب انسان اتنی جلدی سے نہیں سیکھ پاتا ہے اور قاف ہے خا نہیں ہے اور بہت سارے مطلب ایسے مخرج ہیں جو ہندی میں انسان نہیں بول پاتا ہے جو کہ صرف اُردو میں ہی آپ کو بولنے کو ملتا ہے صحیح مخرج کے ساتھ اِس لیے اُردو میں پریفر کرتا ہوں کہ بچوں کو سکھانا چاہیے آج سے ہزار سال پہلے جب ہندوستان میں مغلوں کا ٹائم تھا مغل کی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی تب اُس ٹائم یہ لینگویج ہی مین لینگویج رہتی تھی اور ادر کنٹریز میں بھی اِس لینگویج کے سبھی لوگ آپ سے بات کرنے کو مل جاتے ہیں انگلش میں مل جائیں گے ہندی میں بھی بہت ہی کم رہتے ہیں لیکن اُردو لینگویج ایک ایسی ہے جو بہت ہی پیاری بہت ہی میٹھی لینگویج ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو اُن کا بولنے کا طریقہ اُن کے بات کرنے کا ادب اُن کا ڈھنگ بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اُردو اِس لیے بھی سکھانی چاہیے کہ اِس میں جی جناب کی تہذیب بہت ہی اچھی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے